जेल्लै अस बोट पाने गी जाच्चै तां उस बेल्लै असें गी री बड़ी जैदा परेशानी इक ते इन्नी लम्बी लाईन होंदी ओह्दे बिच्च पूरे इक घैंटा खड़ोनें पौंदा बोट पाने आस्तै ते बस उ'ऐ परेशानी होंदी कि जेल्लै बोट पाने गी जाच्चै ते बड़ा गै जैदा रश होंदा उत्थै इस बारी ते मिगी चक्कर बी आई दा हा उत्थै बोट पाने गी